हेलो हम ललित कुमार बोलऽ तानी हमराके चावल दाल सब्जी भुजिआ चाही कतना खानाके चार्ज लागत से बता दी हम ऑनलाइन पेमेन्ट नहि करि सकिलै जे अहाँके हमरा खाना देबे आएत हम ओकरे खाना देम पैसा दे देम तऽ अहाँ खानाके दाम बता दी